मैं मुझे पेड़ मैं पेड़ लगा रही थी मुझे पेड़ लगाने में बहुत अच्छा लगता है तो मैं आम का पेड़ लगाई थी फूल लगाई थी अमरूद का पेड़ लगाई थी और नीम्बू पेड़ लगाई थी तो लोग पूछते हैं आप क्या करें जो इतना अच्छा है आपका पेड़ आपका आम का पेड़ नीम्बू का पेड़ इतना अच्छा है क्या करी तो मैं बताई कि मैं मेरा पेड़ लगाने में मेरा लड़का मेरा लड़की पति मेरा मदद करते हैं और उसको रोज़ पानी डालती हूँ उसको खाद वगैरह डालती हो गोड़ती हूँ रोज़ गोड़ती हूँ तो इसीलिए मेरा वो बगीचा बहुत अच्छा आया था फूल भी लगाती हूँ फूल लोग ले जाते हैं पूजा के लिए चढ़ाने के लिए मैं दे देती हूँ फूल चढ़ाने के लिए भगवान को खाद डालती गोबर का खाद डालती हूँ मेरा के बाग़ बगीचा बहुत अच्छा है मेरा बाग़ जो बगीचा है सब लोग मदद करते हैं मेरे घर का परिवार मदद करते हैं अच्छा मेरा पूरा बगीचा का पेड़ है और दस बगीचा है आम लगाई हूँ और करेला वरेला सब बोई हूँ उसको भी रोज़ गोड़ती हूँ घास हो जाता है निकालती हूँ और पीला आ जाता है पीलापन हो जाता है उसका पाती तो उसको खोद खोद के उसको फिर देखभाल करती हूँ कहीं कीड़ा उडा तो नहीं लगा है और फिर खाद डालती हूँ वो पानी डालती हूँ तो बहुत अच्छा हो जाता है और बगीचा को आम फलता है तो हम लोग भी खाते हैं दूसरे को भी खिला देते हैं ले जाते हैं बच्चे लोग तोड़ के और सब मांगते हैं दे देती हूँ सबको मेरा आम का पेड़ बहुत अच्छा है मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब बगीचा पेड़ पौधा सींचने में गोड़ने में बहुत अच्छा लगता है मुझे मैं दूसरे की भी बता देती हूँ की ऐसे ऐसे करिए आपका भी ऐसा ही होगा जा के मदद भी करवा देती हूँ और उसको भी बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे करिए आपका भी बगीचा साग सब्जी अच्छा आएगा खेती में सब बहुत अच्छा आएगा